हैलो आं जी सरजी थुआढ़ा मकान खाल्ली ऐ आं जी किन्ने कमरे न अच्छा केह् ओह्दा किराया केह् ऐ एह् इअक्क फैमिली ऐ उन्ने चाहिदा अंजी ओह् नौकरी करदे न सर जी थोह्ड़ा कन्सैशन दिक्खो कोई घट्ट बद्ध कोई तुस फिक्र निं बिजली पानी साढ़े कश बी स्हाब कताब ऐ ते आं जी अच्छा बिजली दे किराये दा केह् स्हाब ऐ एह् केह्ड़ा ऐ थल्लै ऐ कि उप्पर ते एड्रेस केह्ड़ी जगह ऐ अंजी अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ फिर में ना दिक्खी लैन्नी आं ते मिगी जिसलै टैम लग्गग ना ते में फोन करी ओड़गी आं जी आं जी चलो ठीक